व्यायाम जे छै दौड़भाग केलक जिम गेल ई केलक ओ केलक लेकिन जे अथी छै योगा जे छै बैठिके कएल जाइ छै एक जगह रहिके कएल जाइ छै जेना मानिके चलू अथी भऽ गेल कथी कहै हइ अहाँके ई पुशअप मारनाइ भेल बैठिके उठै छै दस बेर मारलक बीस बेर मारलक पुशअप ओ भऽ गेल आओर फेर अहाँके अथी जिम घिचनै जे अथी होइ छै से उपर कोनो चीज पकड़िके उपर घिचलक बीस बेर तीस बेर घिचलक ओ भऽ गेल आओर एक्के जगह रहिके एक्के जगह रहिके जे दोड़ै छै ओहो भऽ गेल आओर इएहमे दुइ चारिगो होइ छै जे व्यायाम जे करै छै इएहसब होइ छै